मां हिकु पक्षी क्लब खां जुड़ियल आहियां जेका पक्षी लुप्त था थींदा वञनि उन्हनि खे बचाइण लाइ हिकिड़ी नियम ऐं काइदा कढ़िया आहिनि असां घर घर वञी क्लब वारा सभई माण्हुनि खे माणा ॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे पक्षीअ खे बचाइण जी तरकीबू ॾींदा आहियूं छ त उहे माला माणा लॻाए करे पंहिंजे घर में रखनि जीअं त पखी इन्हनि जे घर में अची रहन ऐं माण्हू उन्हनि खे धाणा त ऐं पाणी ॾेयनि हीअंर जीअं मकर संक्राति जो तोहार वियो त घणनि पखियुनि खे इलाही नुक़सानु पहुंचियो उन्हनि खे इलाही इंजरी बि थी हुई त उन्हनि खे ठीकु करण लाइ असांजो पक्षी क्लब इलाही तयारी करे रहे पियो उन्हनि जी दवा पाणी करे उन्हनि खे मुक्त करे ऐं उन्हनि खे चाक करे उन्हनि खे उडाए छॾियो पिया ऐं उन्हनि जो रेस्कियूं बि कयूं पिया